हेलौ

मा मा खबर ए आंनाबो फिथाइया आफेल दं आरो नासफाथि दं खमला दङ ओमफ्राय माबा दङ हेलौ खोनादों

माबायाथ' आंगुरा फनसास थाखायानो हाय फवायाव आफेलाबो फनसास थाखा आरो खमलाया थायबाजों एख्स थाखायानो जागोन एसे खमायना खमायना हरजागोन आरो दे दंनायालाय गासिबो दंजोबो नेसफाथिया माबाल' जागोनहाय बांद्राय खालामला आं बेखौ थ्रिस थाखा फवा खालामसै खोमा थालेरा दङ मालभग दं दे दे थाब फै थाब फै आंहाबो एसे न'आव खामानि दं नालाय एसे दखानखौ बन्द' खालामना थांनाय जागोन थाबनो औ दे आं थफ्ला बानायनानै दोनखाजोबसै थाबल' फैदो दे दे औ दे फैदो दे औ दे जुखा जोबना दोनसै दे आं दे दे होमबालाय दे दोन्नोसै दे थाब फै